मुखिआजी प्रणाम प्रणाम की हाल चाल छै लोककेँ बिसरि गेलियै की

से तऽ बुझलियै ठीक छै भगवान अहाँकेँ स्वस्थ राखथि लेकिन काज धन्धा नहि हेतै की क्षेत्रमे गाम घरमे जे छै से काम धन्धा कहाँ भए रहल छै किछु ओ जे ठाकुर पट्टीबला रोड रहै ओ कहिआ कहने रहौ अहाँ अपनासंँ देखबो केलियै रऽ इलेक्शनमे कहिकऽ गेलियै रऽ छै ने योजनामे कहनेसंँ नहि ने हेतै अखन बरसातके समय छै अखन लोककेँ आबै जायमे कते दिक़्क़त भए रहल छै अहाँ अहाँकेँ घर लगमे पक्का सड़क अछि यौ लेकिन अरे तऽ हमसभ तऽ बड़ा आशासंँ ने अहाँ देखिऔ जे समयमे अहाँ केलियै रऽ जे समयमे इलेक्शन भेलै रऽ कते बड़का बड़का नमहर नमहर गपसभ कहैत रहियै हम ई कै देबै हम ओ कै देबै ओ तऽ हमहुँ बुझैत छियै आ भरोसा रहै तऽ अहाँ परमे भरोसा रहै तखने ने अहाँक सङ्ग रहियै नहि नहि नहि आ व्यवहारिक तौर पर जे नहि नहि मुखिआजी व्यवहारिक तौर पर जहन देखबै तऽ ई बात तऽ छै जेकि मतलब काज नहि भए रहल छै आब नहि नहि गरीब गुरबाँ छै बेचारा देखिऔ अखन एकटा चीज कहियौ देखिऔ आ ओ ओकर जे कहने रहौ ओ जे रहै नन्हे मण्डलके जे छै आवासबला काज ओहो ओकरामे कोन ओकर आवासबलामे पैसा किआ नहि आबि रहल छै नहि नहि बी डी ओ के कहबै तऽ बीडीओके देखिऔ अहाँ बीडीओके कहबै बी डी ओ अहाँकेँ कहत एनामे तऽ जे छै से जनता मारल जेतै हँ तऽ ओ ओ नहि रुकतै तऽ मतलब आब तऽ जे आब तऽ एक साल होय लऽ जा रहल छै पैसा तऽ रूकले छै ने यौ अहाँ एहि बात पर तऽ कमसँ कम ध्यान दिऔ ने जेकि बरसातके समयमे गरीब आदमी घर चूबैत छै ई मुखआजी खाली मुँहेसंँ हेतै कि करबो करबै नहि नहि ओ मुँहसंँ बहुत दिनसंँ कहि रहल छी अहाँ ओकरा पर कनि विशेष रूपसंँ लागिऔ अहाँ पर लोक बहुत भरोसा केलकै रऽ बड़ा मने ठेकनगर लोक छियै अहाँ बुझल एकर नहि नहि भगवान अहाँके अहाँके स्वस्थ करथि तबियत खराब रहैया तऽ भगवान करै जल्दी अहाँ ठीक होउ लेकिन कमसँ कम ग्रामो पञ्चायतके ने देखबै ओकरो ने ठीक करबै आ कि अपने पर लागल रहबै छै ने पहिने जे छै से रहियै मोटरसाइकल पर आब देखैत छी स्कॉर्पीओ घूमैत छियै ई तऽ मतलब अपना नहि नहि नहि नहि अरे तऽ जा ठीक ओ तऽ ठीक छै ठीक छै भगवान करै अहाँ जे छै ने चाँद पर पहुँची ओ अलग बात छै लेकिन अहाँ पब्लिको बीचमे पहुँची कनि लोककेँ सुविधाके ओकर असुविधाके देखिऔ कनि ठीक छै ठीक छै तऽ फेर काल्हि गप हेतै